अपने पौधों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ऑनलाइन भी देख लेते हैं मोबाइल पर जो पौधों का संरक्षण किस लिए किस तरह से किया जाए उसके स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है और युटुब पर युटुब पर भी देखते रहते हैं और किसान सलाहकार से हमेशा परामर्श लेते रहते हैं कि इस हालत में इस मौसम में पौधों को किस तरह से उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और उन्नत उन्नत पौधों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है ये सलाह लेते रहते हैं और इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं जिससे पौधा पौधा हमेशा ठीक रहता है और अच्छे आमदनी हो जाती है हाँ अच्छी आमदनी हो जाती है